हँ हमहुँ गाम समाजके एगो लोक छी जे हमरा सबकेँ भी मन करैत छै कि हमसब बाहरी देश दुनिआमे जाके घूमैत छी आओर तनिटा बाहरके भी नजरिआ देखै लै चाहैत छी जिससे कि हमरा सबके कहिओ यदि ओहन मिलै तऽ हमसब चीन जायके जादा पसन्द करब काहेकि वहाँके हमसब सुनैत छियै कि बहुत ही चौड़ा दिवाल छै जेकि अंतरिक्ष भी दिखायत छै आओर हम तऽ देखै ला अपना आँखि से चाहैत छी कि कितना बड़ा लम्बा चौड़ा दिवाल छै की इतना दूर अंतरिक्ष से भी देखल जा सकैत छै आओर सुनैत छी कि चाइनामे बहुत ही जादा हमरा सबसे हिनका विकास छै आओर भी अलग अलग देशमे घूमै जाय लागी चाहैत छी जहाँ कि बहुत अच्छा अच्छा चीज भी सीखैके लेल मिलैत छै नेगेटिव होय चाहे सकारात्मक होय ई सब चीजके भी